अगर गाॅंव सभमे बाद बिबाद हो जाइ छै तऽ ककरेसँ अगर बात जादा आगे बढ़ि जाइ छै बात समझ मे मतलब घर सभ मतलब घर बला मे नहि समझाबऽ पड़ै छै तब जाकऽ वार्ड सरपञ्च मुखिया सभक बोलाइ कऽ अच्छासे दोनो पद के बिठाय छै अलग अलग दोनो बात दोनो लोग बात सुनै छै ओकरो बात दोनो को समझाए छै ऐसा करि लऽ अच्छा नहि होना मतलब गाॅंव मे भी बदनामी होना हर जगह मतलब ये सबह अच्छा नहि होइ छै गाॅंव परिवार मे सामाज मे एकरासँ मतलब बाद बिबादसँ दूर रहना चाही सभ के ये सभ सही ने होइ छै नही तऽ मतलब बहुत किछु आगे बात बढ़ि जाइ छै इसलिए मुखिया सरपञ्च को बुलाए के बात कऽ सुलझाया जाइ छै